अस ग्रांईं लोग न ग्रांईं लोकें गी कम्म करने बास्तै बड़ियां परेशानियां औंदियां तुसेंगी पता ते है अस ग्रांईं लोग अपनी पूरी जिमींदारी उप्पर गै निर्भर होन्ने अस निर्भर होन्ने आं असें कुत्थै साढ़े कोल पैसे होंदे ग्रांईं लोग सारे गरीब होंदे खेती बाड़ी करियै माड़ा मुट्टा अपना गुजर गुजार करदे न चलो थोह्ड़ा मता कोई पैसे कट्ठे करङन कोई दो चार हैं दो चार दस दस बीह् ज्हार रपेआ अपना ओह् कीता ऐं बुगनिये बगनियै पाइयै ताहीं तुआहीं अपने कट्ठा कीता ते चलो भई निक्की जेही कोई दकान खोल्ली लेई कोई माड़ा मुट्टा समान रक्खी लेआ कोई चिप्स चुप्स रक्खी लेई दौ चार ऐं माड़ा मुट्टा अपना कोई बिजनस करना शुरू होई गेआ दिक्कतां ते आंदियां गै हैन पर इ'यै नेह् लोक जेह्ड़े ग्रांईं लोग बड़े भारी मैह्नती बड़े होंदे पर पैसा निं पैसे दी बजह कन्नै गै पिच्छें रेही जंदे ऐं उनें बिजनस अपना केह् स्टार्ट करना कोई बिजनस निं अपना स्टार्ट करी सकदे ना गै कोई मतलब करी सकदे ना कोई मदद करी सकदे कोई ऐं अपना कम्म करने बास्तै उ'नें बड़ी परिश्रम करना पौंदा बड़ा जैदा उ'नें कम्म करना होग कोई बी निक्का जेहा बिजनस बनाया अपना करचै करना होऐ ते पैसा कट्ठा करना पैह्लें बड़ा मुशकल होई जंदा ऐं कुतै गौ रक्खी लेई कुदै ग'वै दा दुद्ध बेची ओड़ेआ ऐं कुदै कोई बक्करियां रक्खी लेइयां बक्करियां चारियां चूरियां बक्करियां कुदै बेची ओड़ियां कुदै नुहाड़े द'ऊं पैसे बनाई ले इ'यै बिजनस करी सकदा बंदा होर कोई निं